ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان مختلف زبانوں سے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں ہندی بھی ہے عربی بھی ہے فارسی بھی ہے اور ترکی اور سنسکرت بھی شامل ہے اسی لیے یہ اتنی لچک دار ہے کہ اس میں کوئی دوسری زبان استعمال ہو سکتی ہے تو جو لوگ اردو زبان نہیں بولتے اگر وہ ہندی بولتے ہیں تب تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے اردو کے بولنے والے ہندی کے بولنے والے سے آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی اور زبان کے بولنے والے سے اردو میں بات چیت کرنا ہو تو مشکل پیش آ سکتی ہے میرا ایسا اب تک کا کوئی تجربہ نہیں رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتا سکوں کیوں کہ اردو نہیں جاننے والے سے اسی کے زبان میں بات ہو سکتی ہے جو زبان وہ جانتا ہے کیوں کہ اس کے علاوہ وہ یہی راستہ بچتا ہے کہ آپ اس کو اردو زبان سکھا دیں اور اس کی آ اس سلسلے میں ذہن سازی کریں تو غیر اردو داں طبقے سے اردو میں بات کرنا اس وقت بہت مشکل ہے جب وہ اردو آ اردو نہیں جانتا اور نہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے بول نہیں پاتا تو آسان الفاظ کا استعمال کر کے بات چیت کی جا سکتی ہے